हँ बोलऽ न हँ कोन मछली लेबहू

लेबे के छै रहू केना देबो चलऽ रुपचन्द बताबऽ कै रूपे देबऽ एक सओ सत्तर रूपये किलो नहि हय तब तऽ एते महग देबू तऽ तोरा माछ बिकतौ

बहुत कस्टमर हय ने आओर बुआरी मछली एक सओ बीसके नहि हय अस्सी रुपये देबहू तऽ बोलऽ तू कहूं ने हम तऽ बतबे छलहुँ ने सओ रूपये देबहू बोआरी मछली

डेढ़ सओ बेसी नहि होइवला हय डेढ़ सओके किलो हम लेब नै कोन सिङ्गघी पोठिया कोइ खयबे नहि करै छै धिया पूता खयबे नहि करै छै जादा खयलक वही रहू सिकट सिल्वर नैनी ई मछली सब खयलक तऽ ई मछली सब तू कहै छी महगे हय रैका मछली सब कहलक तऽ तू कहै छी महगे हय हम सस्तावला लेबे हम महगवला नहि लेबे

दाम साफ भावसँ करबहो तब ने हम लेबहो रहू मछली एक सओके किलो मञ्जूर है तऽ बेचऽ नहि है तऽ तू अपन मछली अपने पासमे रखऽ हमर बात केना रहले हम कहै छियौ कम करे ला तऽ तू कहे छी ओतबे दाम दोसर मछलीके बात करऽ दोसर मछलीके अथी मछली चेचरा मछली केना कै रुपये चेचरा मछली जाहि के चेचरा मछली बोलै छै उ कै रूपये है दू सओ रुपये नहि होतो एक सओ रूपे किलो देबहो तऽ बोलऽ तऽ ले लेबे दोसर मछली